मूंखे अजय देवगन जूं फिल्मूं ॾाढी वणदियूं आहिनि हुन खे जेको बि किरदारु मिलंदो आहे हू उन में उहो ढलिजी वेंदो आहे अजय देवगन जी फिलम कंपनी मूं ॾाढी वणंदी आहे उन उन में ॾाढो सुठो रोल कयो आहे जॾहिं बि अजय देवगन मूंखे हू रूबरू मिलंदो त मां उन खां इहो पुछणु चाहींदुमि त उहो एॾा सुठा किरदारु कीअं निभाईंदो आहे ऐं हुन में कीअं ढलिजी वेंदो आहे उन जो राज़ छा आहे ऐं हुन जी कंपनी पिचर त मां घणेई दफ़ा ॾिठी आहे ऐं हुन ई मूंखे ॾाढी वणंदी बि आहे त मां हुन खां इहो ई पुछणु चाहींदुमि